जी हाँ मैं हमारे गाँव में खेल खेला जाता है उसमें निशान लगाए जाते हैं मैं उसका एग्जेक्टली नाम तो मिस कर रहा हूँ लेकिन वह बहुत इन्नोवेटिव था एक तो यह है कि उसमें हम एरिया बाँट लेते थे मान लीजिए हमने दो कमरे हमने ले लिए और दो कमरे सामने वाली टीम ने ले ली और इसमें पाँच छः सात बच्चे एक एक टीम में आसानी से हो सकते हैं यानि दस से बारह चौदह बच्चों के साथ यह गेम खेला जा सकता है और यह गेम तीन तीन चार चार घंटे चलता था यानि दो घंटे हम पहले वाली टीम को देते थे उस टीम में वह टीम जाकर दूसरे मने अपने ए क्षेत्र में अपने एरिया में निशान लगाएगी दूसरी वाली टीम अपने एरिया में निशान लगाएगी फिर उसके बाद एक घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें ही मान लीजिए हमारी टीम दूसरे वाले के क्षेत्र में गई और वहाँ जा कर वह निशानों को देखेगी और ढूंढेगी जितने निशान को ढूंढ पाती है वेल एंड गुड नहीं ढूंढ पाती है तो फिर उसके बाद बाकि के जो निशान बचे हैं उनको काउंट कर लेते हैं ऐसे ही दूसरी टीम फिर हमारे यहाँ आएगी और वह निशान देखेगी जिनके ज़्यादा निशान बच जाएंगे निशान बच जाएंगे वह टीम फिर विजेता होगी तो इसके मुझे लाभ क्या लगते हैं एक तो यह है कि चार पाँच घंटे आप बच्चों को इंगेज़ कर सकते हैं दूसरा इसमें किसी भी तरह के कोई रिसोर्सेस की ज़रूरत नहीं है केवल निशान लगाना होता है और वह निशान लगाने वाले रिसोर्स से ही आप आसानी से इसको खेल सकते हैं तीसरी बात यह है कि बच्चे चार से पाँच घंटे मोबाइल से दूर रहते हैं चौथी बात यह है कि इंडोर गेम में घर के अंदर खेले जाने वाला गेम है तो बच्चों को बाहर जाने का बाहर जाने वाले ख़तरे जो होते हैं वह भी ख़तरे से बचाया जा सकता है तो इसलिए यह मुझे बहुत इन्नोवेटिव और बहुत फ़्रूटफुल गेम लगता है